गोंय राज्यांत कोंकणी भाशेचें कार्य हें शिक्षण वेवस्थेंत खूब उपाट आसा प्राथमीक पांवड्यार पळयलें जाल्यार भुरग्यांक कोंकणी मातृभाशेंतल्यान तांचें प्राथमीक शिक्षण करपाक शकता तशेंच पांचवी ते बारावी पर्यंत म्हणल्यार हायस्कूल टू हायर सॅकँन्ड्री स्कूल पर्यंत तृतीय भाशा म्हणजे तिसरी लँग्वेज ओर थर्ड लँग्वेज जी कोंकणी भाशा भुरगीं आपलें ऑपशन म्हुण सिलेक्ट करपाक शकतात तशेंच उंच उच् उचेल्लें अभ्यास जेन्ना करतात काॅलेज लेवलाचेर किंवां पाॅस्ट ग्रॅजुएशन लेवलाचेर एमे करपाक हो कोंकणी विशय भुरग्यांक गोवा युन्हिवर्सिटी म्हणल्या गोंय विद्द्यापीठांत उपलब्द जाल्लो आसा गोंयान कितलींशींच भुरगीं ही कोंकणी विशयांतल्यान पी एच डी जाल्लीं आसात तशीच खुबशे रिसर्च पेपरय तांच्यानी बरयल्ले आसात गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळ हें कोंकणी खातीर भरपूर काम करता तांचे वर्सान वर्स शणै गोंयबाब हें सगळें गोंयांतले आसा तितलेय तेरा तालुक्यांनी शणै गोंयबाब ही काणी सांगपाची सर्त ही वर्सान वर्स एकाच दिसा सुमार तीस केंद्रांचेर जाता आनी तातूंतल्यान वेगवेगळीं भुरगीं वेगवेगळ्या कॅटेगरींतल्यान वेगवेगळ्या स्थरांतल्यान भुरगीं कोंकणीतल्यान काणयो सांगतां तशीच तांकां बक्षिसांय मेळटां कोंकणी भाशा मंडळ हें आपलें स्वताचें रविंन्द्र केळेकार ज्ञान मंदीर म्हणून प्रायमरी शाळा तशीच हायस्कूल हें मडगांव शारांत चलयता जातून कोंकणी खातीर खूब भरीव काम करता तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या अंतरगत किंवां तांच्या पाठ्यखणा खाली खुबशी गोंयकार जे कलाकार आसात किंवां जे कवी आसात किंवां जे बरोवपी आसात तांची कितलिशीच पुस्तकां हीं कोंकणींतल्यान प्रकाशीत जाल्लीं आसा तशेंच हेर राज्यांतली जी हिन्दी मराठी किंवां इंग्लीश किंवां दुसरे खंयचेय हेर भाशीक जी भुरग्यांची म्हणल्यार भुरग्यांच्या मळाचेर जीं पुस्तकां येतात ती बी कोंकणींतल्यान भरपूर अणकार केल्लीं आसात तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन प्रत्येक वर्सा पेटूल हो कार्यावळ जाता कोंकणींतल्यान संगीत तशेंच बडबडगितां जातात कोंकणीचीं वेगवेगळीं तरेच्यो कवितांची सर्त जाता कविता झेले हे उजवाडाक आयिल्ले आसा तशेंच शिक्षणीक मळाचेर वक्तृत्व स्पर्धा जावूं किंवां भासाभाची स्पर्धा जावूं किंवा मोनोलाॅग स्पर्धा जावूं म्हणल्या् आप उलोवप स्पर्धा जावूं तशेंच रस्तो नाट्य स्पर्धा ही कोंकणी भाशेंतल्यान जाता जी म्हना प्रत्येक गोंयकाराच्या मना काळजा पर्यंत पावपाक सामर्थ्य थरता आनी तातूंतल्यान एक बरें तरेचो मॅसेज वता सो ताच्या खातीर गोंय राज्यांत कोंकणी भाशेक जशी दुसरी भाशा जी आसा मराठी भाशा तितलेंच बरोबरीन कोंकणी भाशेक शिक्षणीक क्षेत्रांत तितलोच म्हत्वाचो वांटो आसा